आतां ह्या दिसांनी आमचे भुरगे चडशे भायले गेम खेळपा पाटी घरांत मोबायल घेवन बसतात पूण आतां थोडे थोडे भुरगे कोण खेळटात त्यो आमगेले फुटबॉल क्रिकेट बॅटमिंटन भरपूर गेम आसात सद्यां आनीक फेमस जाला ती पिकल बॉल